जे ट्युरिस्ट आसात पय आमच्या गोंयांत ते आतां कितें तुका टॅक्सी करतात जावं रिक्शा करतात जावं थोडे बसीन बी भोंवतात तशें कांय ना ते आतां टॅक्सीन वयतात ते कितें तुका ते किलोमीटर वायझ घेतात टॅक्सी वा अमक्या जाग्यार वचपाक अमके पयशे ते आदोलके जे पयशेकार आसतात ते तुका तुका एक एक्स्ट्रा बी दितात जावं पयशेकारां ना ते माशे कमी कर म्हणचे अहें वाणपण करतात ताचें वांगडा इतके घे मरे तितके घे मरे अशे आनी हे रिक्शेकारूय तुका लायक कितें तशें सिझनाक तुका हाय रेट आसता नू सिझनाक तुका जानवेरी फेब्रुवारी ना म्हणचे डिसेंबर जानवेरी म्हटल्यार तुका हाय रेट्स चालू आसता द थोड्यांक परवडटा थोड्यांक परवडना जे थोडे हॉटेल्स डपदूाते़ आसात हॉटेलांक कितें तुका जानेवारी फेब्रुवारी डिसेंबर जानेवेरी आनी फेब तुका हे तीन म्हयने तुका सारकें फूल हाय रेट आसता हाय रेट म्हणचे कितें तुका ऑफ सिझनाक तुका जर दोनशे रुपया जाल्यार थंय संयशी रुपया अशें म्हणजे आतां तुका टॅक्सीक पासून जाल्यार तुका त किलोमिटराक तुका शंबर रुपया घेता जाल्यार एक देडशीं रुपया घेता एक पन्नास रुपाय एक्स्ट्रा कित्याक सिझन नू हे तीन म्हयनेच ते जोडटात नू तशे आनी कितें बसीनय कितें तुका युजेल सेम तुका तेका वयर सकयल कांय ना बसीन कितें तुका रेट कितें तुका पन्नास रुपया हातीत पन्नास रुपया टिकेट दिवंक जाय आनी वोचोंक जाय आनीक कांय ना आनीक तशें आनी कितें टिडिएस तुका एक एकदां कितें जाता जर पयशे आसले जाल्यार पूण कटकट करता तुमी अशें कर अशें हें म्हणचें कितें पोयशे दिवपाक कटकट करतात इतके पोयशे तितके पोयशे पोयशे आहात तुका जे तुजे पोयशे रोड टॅक्स इन्शुरन्स भोरपाचे आसता मागीर पेसिंजर टॅक्स भोरपाचे आसता आमचेर टॅक्स खूब आसता भरपाचे तेका लागोन कितें आहा तेव ते ते पोयशे आमकां भोरूंकच जाय जोडिना पासत जाल्यार पासून पोयशे भोरूंकच जाय पोयशे भरना जाल्यार तुका गाडी चोलोवंक मेळना अशें